हमरा सबके यहाँ पहिने जे जाइ छलियै बर बरियातीमे तऽ अलगके पोशाक बढ़िऑं ढङ्गके पेहिनके जाइ छलै आब आब जे हइ से एकाएक जे हइ से सब बदलाब भऽ गेलै डी जे नहि बाजै छलै बाजा लऽ कऽ बाजा बाजा होइ छलै अङ्ग्रेजी बाजा सुनैमे बढ़िऑं भी लागै छलै खुरदर बला छै खटघोरबा छलै ई सब नाचै छलै वएह सब नाचै छलै आब डी जे पर ने सब अपने नाचैया हँ आब पहिला बला बुझै से नहि रहलै हन आबके समय जे हइ से धीरे बदलाउ कऽ गेलै हन बुझलियै खाना पीनामे पहिने जे रहै से दू टाइममे रहि जाइ छलियै एक दिन बरिआती दू दिन रहलियै आब हइ एके दिनमे जाना रातिमे यहाँ से भी खाके वहाँ से एकेबेर खाके बस सबेरे बिदा भऽ जाइ मारपीट भए जाइ जहाँ तहाँ इएह सब जे अछि से आबके समयमे भेलै ऊपर से धोती कुर्ता पेन्है छलियै आबके जे हइ से धोती कुर्ता नहि मिलै हइ धीरे धीरे सब समाप्त भेल जाइ हइ पहिला जकाँ संस्कार भी नहि हइ हँ एकरा सबसे पहिलावला संस्कार नहि हइ आबके जे समयमे पहिला जे बरिआती छलै एहिमे आ अखनके बरिआतीमे बहुतके अन्तर हइ भोजभातमे भी जे हइ से पहिले जे भोज होइ छलै से गाँव पड़ोसीमे आब सबके सब बजाके अपना अपनाके बजा बजा कऽ सबके सब खुअबै छलै सबके सब लोगनके आब जे हइ से सब कहै जे खेतै कि भोजभातमे भी एक जगह पर पनसोईया लै कऽ न्यौता केलक तऽ ओ खाही लए नहि गेल कहलक दूरके जेतै भोज खाए लए के बरिआती करतै एक दिना बरिआती एहि सबसे जे हइ से खतम भऽ गेलै